पशु उत्पादक बहुत जानवर राखै छथिन जेनाकि गाय भैंस बकरी सभ भी राखै छथिन तऽ ओकर ओहिसँ पाई कमबै छथिन जेनाकि गाय किनलखिन तऽ फेर ओकर दुध बेच कऽ पैसा आबै छै भैंसे छै तऽ भैंसोके दुध बेच कऽ पैसा आबै छै तऽ जेना बकरी छै तऽ ओकर फेर बच्चा सभ आबै छै ओकर बेच बेचके पैसा आबै छै गाय भी रहै छै तऽ गायके गोबरसँ गोइठा सभ उपला सभ बनाकऽ बेचै छथिन ओहिसँ पैसा आबै छै आओर जब बहुत कमाई भय जाइ छै ओहि सभसँ पर्याप्त कमाई भऽ जाइ छै आओर पर्याप्त कमाई भऽ गेलाके बाद गाय सभके ओ सभके गाय बुझियौ ओना कम भय जाइ छै जानवर यदि ओ जेना बेसी फायदा नहि दैत रहै छै तऽ फेर ओकरा बेचियो दै छै आ बेचलाके बाद हमरा लागैया बेसी कसाईकेँ दे दै छथि जेकि ओकर वध कय देइ छै आ ई सभ नहि करना चाही गाय सभ बेचना नहि चाही कोनो भी जानवरकेँ कियाकि ओकर वध भय जाइछै